इंदौर ज़िले में मनाए जाने वाले मुख्य सांस्कृतिक उत्सव और कार्यक्रम में से एक है नवरात्रि ये नवरात्रि नौ दुर्गा के टाइम पर मनाया जाता है इस त्यौहार को लोग बहुत ही ज़्यादा ख़ुशी और उल्लेख के साथ मनाते हैं इस त्यौहार में बच्चे बूढ़े बुज़ुर्ग और सभी लोग इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे तरीक़े से मनाते हैं इस त्यौहार में वो दस दिन बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और वो इन दस दिनों में प्रसाद खाते हैं झूला झूलते हैं घूमने जाते हैं माता का आशीर्वाद लेते हैं और वो इसमें एक डांस भी करते हैं जिस डांस का नाम है गरबा वो गरबा डांस बहुत ही ज़्यादा फेमस है और नवरात्रि में बच्चे से ले कर बूढ़े तक हर कोई गरबा करता है ये गरबा बहुत ही प्राचीन काल से और बहुत ही प्रसिद्ध डांस है ये डांस गुजरात मध्य प्रदेश आदि राज्यों में करा जाता है ये गरबा डांस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है इस डांस में हर कोई कर सकता है और इस डांस से बहुत ही ज़्यादा ख़ुशी मिलती है बूढ़े बुज़ुर्गों और बच्चों को जैसा कि हम जानते हैं नवरात्रि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़ ज़रूरी है यह धार्मिक क्षेत्रीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय त्यौहारों का भी महत्व बताती है त्यौहार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं चाहे वो धार्मिक हों चाहे वो क्षेत्रीय हों चाहे वो राष्ट्रीय हों चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हों ये त्यौहार बदलते रहते हैं बस अपनी जगह के हिसाब से त्यौहार अलग हो जाते हैं लेकिन इंसान के मनाने का तरीक़ा और ख़ुशी बताने का तरीक़ा सब एक जैसा रहता है ये त्यौहार नवरात्रि का त्यौहार नौ दुर्गा में मनाया जाता है इस उत्सव से हम ये सीखते हैं कि हमें दसों दिन बुरे काम और बुराइयों से दूर रहना है और अच्छे काम करते रहना है इस फ़ेस्टिवल में जो कि ये नवरात्रि है इसमें दसों दिन भंडारे दसवें दिन भंडारा खाते हैं नौ दिन प्रसाद खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा चीज़े करते हैं हम पूजा पाठ करते हैं बुरे काम नहीं करते और इसमें हमें दसवें दिन खाने में भंडारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़े खाने को मिलती हैं